आम के आपके पास आम उपलब्ध हैं कौन सा आम है आप जो है सो आम कैसा होता है मिठवा वरायटी है आपके पास ज़र्दा है सुकुल भी होगा आपके पास कि नहीं है सुकुल है अच्छा और यह अम्र आम्रपाली आम्रपाली कैसा होता है

हापुर सुनोरिया अच्छा तो ठीक है आप और बथुआ मिलेगा बथुआ आम जिसको भदइया बोलते हैं हिमसागर हिमसागर आपके पास उपलब्ध है हिमसागर

तो आप यह सब का जो है मालदा का क्या रेट है अच्छा तो आप जो है सो ज़र्दा का क्या रेट है तो और हिमसागर का सुकुल का क्या रेट है इसके बाद यह प्रभाशंकर प्रभाशंकर क्या रेट है हिमसागर अच्छा तो आप और ज़र्दा का रेट नहीं बता सकते ज़र्दा